مہاراشٹرمیں کھیلوں کے شعبے کو بہت سے چیلنجز در پیش ہیں جیسے فنڈنگ کا فقدان مہاراشٹر کی حکومت کھیلوں کے شعبے کو فنڈنگس میں بہت کم دلچسچی رکھتی ہے اس کی وجہ سے بہت سے کھلاڑیوں کو اپنی تعلیم اور کھیلوں کی صلاحیتوں کو برقرار رکھنے میں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت کم بنیادی ڈھانچہ مہاراشٹر میں کھیلوں کے بہت کم بنیادی ڈھانچہ ہے جیسے کہ اسٹیڈیم کوچنگ سینٹرس اور جم اس کی وجہ سے بہت کھلا بہت سے کھلاڑیوں کو اپنے کھیل کو فروغ دینے کے لیے بہت دور سفر کرنا پڑتا ہے مہاراشٹرمیں ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ کے لیے مناسب منصوبے نہیں ہیں اسی وجہ سے بہت سے کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کو مکمل طور پر تیار کرنے کے مواقع نہیں ملتے مہاراشٹر میں کھیلوں کے شعبے میں بدعنوانی کا بدعنوانی کی بڑا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے بہت سے کھلاڑیوں کو غیر منصفانہ طریقے سے فائدہ پہنچتا ہے ان چیلنجوں کے باوجود مہاراشٹر میں کھیلوں کے شعبے میں بہت صلاحیت ہے اس شعبے کو اور آگے بڑھانے کے لیے حکومت کو کھیلوں کے شعبے کو ذیادہ فنڈ دینے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ کے منصوبے بنانے اور بد بدعنوانی کو روکنے کی ضرورت ہے